आङो उन्दैयावथ' बिराद गेलेनायाथ' गेलेबोखादों ओमफ्राय काबादि रिदि ओमफ्राय हाखर जेन'बा अनथाइ माबानाय काप प्लेट खुबैलायनाय बिदि गोबां रोखोमनि गेलेबोदों आरोना ओमफ्राय देरनानैबो बक्सिं आव मोजां मोनबाय बक्सिं आवबो फुंआव खारनांगौ खारनानै ओमफ्राय प्रेकटिस खालामबाय थानांगौ प्रेकटिस खालामनानै ओमफ्राय दाखालि खेला जादोंमोन बे खेला जानायाव ओमफ्राय जा बुलायनो मोनदों बेबो आंनाव प्लेयार आ हौवासो गोग्लैदों आरोना ओमफ्राय हौवाजों गोलैनानै ओरैबादि बुनो मोनदों ओरै बादि बुखादों आङो देनजार बुखादां ओमफ्राय आरो सानसेखालि थायकान्द' गेलेनायावबो थायकान्द' बारनानै जोनाया सासे जेन'बा आं गेलेनायाव थायकान्द' गेलेनायाव बारनानै आं बारनानै जोनाया नांदों आरो ना खावलायाव ओमफ्राय आं देरहानाय जादों आरो ओमफ्राय